مشرقی دہلی ضلع میں روزگار كے اہم ذرائع میں تجارتی ادارے صنعتی علاقے سركاری اور غیر سركاری نوكریاں زراعت تعلیمی ادارے اور گھریلو كاروبار شامل ہیں یہاں كی معمولی زندگی كا اہم حصہ ہے جو مختلف شعبوں میں مواقع فراہم كرتے ہیں